हैलो गुड मॉर्निंग सर सर मेरे पेट में कल से बहुत दर्द हो रहा है हाँ जी कल रात से ही मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है हाँ हाँ अभी भी पेट में दर्द हो रहा है कल रात में मैंने बस हल्का फुल्का ही खाया था बस दाल चावल ही खाए थे हाँ हाँ जी पेट में फिर भी अभी ठीक है मतलब पहले भी मुझे हुआ था एक दो दिन पहले तो मैंने ध्यान नहीं दिया था उस चीज पे लेकिन अब फिर से होने लगा है नहीं नहीं मैंने किसी को नहीं दिखाया हाँ अच्छा टेस्ट कराने पड़ेंगे तो दवाइयों से कुछ नहीं हो सकता हाँ अच्छा और फिर हाँ रात में उल्टी भी हो गई थी पेट में जब दर्द अच्छा थैंक यू थैंक यू सर मैं आगे से ध्यान रखूंगी और अगर कुछ नहीं होता है तो मैं आपको बता दूंगी और अगर होता है तो आप मेरे टेस्ट करा दीजिएगा ठीक ओके